मेरे दो बच्चे थे तो एक लड़का थोड़ा दुबला पतला था तो उसको मैं गाय रखती थी तो गाय का दूध उसे गर्म करके पिलाती थी लोग कहते थे कि इसको गर्म गर्म दूध पिलाओ और गर्म दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो लोग भैंस रखने लगी तो भैंस का दूध पीने लगा तो भैंस के दूध से तो शरीर मोटा होता है

अब तो दोनों लड़का बड़ा हो गए हैं लेकिन अब अब अब हमारे आदमी हैं तो उनको काम करते करते दुबला हो गए हैं तो उनको काजू बदाम पीस कर और दूध में चुरककर देती हूँ तो वो भी अब ठीक हैं गाँव में इसी तरह बच्चों को खिलाया जाता है छोटा बच्चा रहे तो उसे दूध गाय का पिलाना चाहिए कि उसकी हड्डी मजबूत रहे और जिसको मोटा होना है वो भैंस का दूध पिए कि वो मोटा हो जाए और क्या है कि गाय भैंस तो मैं रखती हूँ गाय भैंस का हाल जानती हूँ भाई उनका दूध पिलाना है उनका दूध को यूज करती हूँ उसी को वो लोग आते हैं दूध उठौना भी देती हूँ गाय का भैंस का